کائنات میں سے چاند ہے جس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے جانے والے گئے ہیں لیکن جیسی تحقیق ہونی چاہیے ویسی تحقیق نہیں ہو پائی ہے اب تک سورج پر بھی صحیح تحقیق نہیں ہو پائی ہے جیسی تحقیق ہونی چاہیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے اسی طرح لوگ سمندر کی گہرائی میں پہنچے ہیں کچھ تحقیق بھی کی ہے لیکن مزید تحقیق کی ضرورت ہے ابھی صحیح سے مسئلہ حل نہیں ہو پایا ہے مزید تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ اور چیزوں کو لیا جا سکے اور اخذ کیا جا سکے اور سائنس کو ترقی حاصل ہو سکے